हॅलो मॅडम गॅस बूक करतली जाल्यार तुमकां ब् एक मोबायलाचेर तुमच्या लिंक आसतलें त्या लिंका वयल्यान तुमी रॅजिस्टर करा आनी तो कोड घालात आनी तुमचो गॅस सिलींडर बुकाचेर जो कोड आसतलो तो कोड घालात आनी गॅस तुमी बूक करात डिलीवरी मॅडम तुमी बूक केल्या नंतर एक दोन किंवा तीन दिसांनी डिलीवरी मेळटली हय हय घरा हाडून तुमच्या मेळटलो सिलींडर सारको ऍ ऍग्झॅक्ट ऍड्रस तुमी जो कितें तुमच्या बुकान जो आसा ताजे प्रमाणे तुमका डिलीवरी दोन किंवा तीन दिसांनी मेळटली

घरान आसत घरान मॅडम तुमका कोणाक तरी रावचेंच पडटलें कारण तशी आमची आजून कांय फॅसिलिटी ना घरा समज तुमी नासत जाल्यार आमी कितें काॅन्टॅक्ट करून बी पूण तुमकां घरा हें रावचेंच पडटलें

आज सोमार न्हय तुमकां एक बिरेस्तार किंवा शुक्रार ह्या दोन दिसां भितन केन्नाय डिलीवरी मेळटली डिलीवरी मॅडम धाडच्या पयली तुमकां एक मॅसेज किंवा काॅल येतलो की आयज बाबा डिलीवरी जातली म्हणून नॅक्स्ट वीक जाय ओके पूण नॅक्स्ट वीक समज तुमकां जाय न्हय जाल्यार तुमी जेन्ना तुमकां जाय ताच्या तीन दीस पयलीं रजिस्टर करूं येता किंवा बूक करूं येता तशें करात ना जाल्यार समज तुमी ह्या विकान तुमी समज घरा ना न्हय जाल्यार नॅक्स्ट विकान तुमी जेन्ना अवेलेबल आसतलीं ताच्या एक दोन तीन दिसां पयलीं तुमी सिलींडर बूक करां ताज्या दोन तीन दिसां नंतर तुमकां डिलीवरी मेळटली